ہمارا ہندوستان بھارت اس لیے سب ریاستوں سے الگ ہے کیوں کہ یہاں پر سب لوگ ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں مختلف مذاہب کے ماننے والے ایک ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں ہندوستان میں بائیس سرکاری زبانیں ہیں جب کہ ہزاروں بولیاں بولی جاتی ہیں روایتی لباس ساڑی دھوتی کرتا پائجامہ اور دیگر روایتی مختلف تہواروں اور مواقع پر پہنے جاتے ہیں اہمیت والی اقدار مہمان نوازی اتحاد اور روحانی اقدار کو بہت اہمیت دی جاتی ہے یہ عناصر ہندوستان کو ایک منفرد اور مختلف ثقافتی پہچان دیتے ہیں جو اسے دے کر ثقافتوں سے الگ کرتی ہے اس لیے ہمارا ہندوستان بہت خوبصورت ہے ایک دوسروں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہے بڑوں سے محبت کرتے ہے چھوٹوں سے شفقت کرتے ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کے لوگ ہو ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو بودھ بہت سارے دھرموں کے لوگ مذاہب کے لوگ ہمارے ہندوستان کے اندر رہتے ہے اور مین بات یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر لوک تنتر سے لوگ سب چلتے ہے بڑوں کا سمان کرتے ہے

چھوٹوں سے محبت کرتے ہیں بہت اچھا ہمارا ہندوستان ہے اس لیے ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم ایسی جگہ پر اللہ نے ہمیں ایسی جگہ پر پیدا کیا اور اس کا شکر بھی ادا نہیں ہوتا خاص کر مسلمانوں